हागोन मानथो हाया जानो जोबोद आं खिन्थागोन आरो जेरै अरगानिक मानि आं बियाद गायदों बे बियादा बोरै बोरै गायनांगौ बेखौ आं खिनथालांगोन जेरैहाय जों बे बियादखौ गायोबा जोंनो जेबो हासारबो नाङा जों जेरै दंफां सायावनो जों गायनो हायो आरो बेखौ जेरै जों गायोब्ला जों बर'फ्रा बेखौ सिनायो नाथाय माबोरै गायनांगौ बेखौ मोनथिया बेखौनो आं मोजाङै खिन्थालांगोन आरो जेरै जोंनो बेवहाय गोबोर हासारबो नाङा हाबो नाङा बे बियादखौ गायनांगौब्ला बा अरखिदखौ गायनांगौब्ला जेरैहाय आं गायबाय नै गोबां रोखोम गायबाय जेरै बेलेन अब ट्रि खौ गायबाय सालखाथाम गायबाय डेनद्रुबियाम सनिया गायबाय डेनद्रुबियान कस्थुलित गायबाय बहुथ रोखोम अरखिद गायबाय दा बेवहाय आङो हासारनि दरखारानो गैया हासारब्लाबो माखासे गोरान अरखिद दं बाहाय एसे हासार होयो होनबाबो जों अरगानिक बा गोबोर हासार होयो बेवहाय खुनु बे सरकारनि बानायनाय मेडिसिन बा माबाखौ जों होनाय जाया मुलि होनाय जाया गावनो गाव मालाइ बारनिफ्राय बोनानै बेफोरखौ गावनो साजायनानै लाखायो जेरैहाय बियाद बियादा दंफां सायावसो थायो बियो जोंनो जै बियादखौ गायो जों बा जोंनो जाय बियादखौ नांगौ बेयो जाहैबाय बिफांनि बारनिफ्रायसो बा बिफाङाव सोनारना थानानैसो मालायनि बिफाङाव देबोरनांना थानानैसो बा मालायनाव अरथाबना थानानैसो बियो बारनिफ्राय हासार बोनानैसो बियो थांनानै थायो बेनिफ्राय बियो बोथोर बाय बोथार ओरैबायदि समायना बिबार बारो जायखौ जों आसामाव खफौ होननानै बुङो बर'नि बिखौ जों बियाद होननानै बुंबाय बैसागुआव बेखौ जोबोद मोजां बाहायो आरो नाम जादा जायो बेफोरबायदिनो बे बियादखौ बाहायनाय जायो ओमफ्राय अरगानिक हासार होनना बुङोब्ला जों बाजाय खुनु मिडिसिनेल बा माबा मा होनो बिसाखथ' हासार होनाय जाया जोङो बहाय गाव हारसिङैनो बारनिफ्राय मालाय हासार बोना लायो बा निहोरनिफ्राय दै बोना लायो बेफोरबायदि जों दै होयाबाबो जायो आरो बे जिनिसा जों जास्ट दंफाङाव दंफां एसे गायनानै दंफाङाव खाथाबना होबानो जायो गावनो मानला लाङो आरो बोथोराव बोथोर जोबोर समायना बारो जेरै बैसाग बैसाग दानाव बोथोर सोलायनायजों लोगोसे बे समाव जोबोर समायना बिबार बारो जेरै नोङो गय बागान दंब्ला थाइजौ खान्थाल बागान दंब्ला बा माबा मोनसे बिफां गिदिरफोर दंब्ला बेफ्रावनो खाथाबनानै दोननानै जोबोर आराम समायहोनो हायो दा जेरैहाय डेनद्रुबियाम फामरिथान बियो एसे गाहायाव थायो आरो बिफां गाहायाव बांद्राय गोजौ नाङा बियो ओमफ्राय एसे सिदोमा जायगा नांगौ जायो आरो बेयाव जोबोद समायना जायो बांद्राय गोरानथाराव बे डेनद्रुबियान सालखाथामआ जानो नागिरा बेनिखायनो बे एसे सिदोमा जायगा बेफ्राव साबसिन जायो आरो जेरैहाय जों हाग्रायाव लायोब्ला दै जेब जेब जायगा दै जिरि जिरि जाायगा जिं जिं फ्राव बे दंफां सायाव थायो आरो जोबोर समायना बारो ओरैबायदि समायना नायबाय थाथावथाव समायना बिबार बेफारखौनो जोङो दा जोङो सिनायैयाव हाग्रा एवग्राफ्रा एवस्रांजोबबाय आबाद मावना लाबाय बेफोरबायदि आरो जेरैहाय हाजो एरियाफोरना झुम खेटि आबाद मावबाय हाग्राखौ दानस्रांजोबबाय बेफोरखौबो दानस्रांफाजोबबाय सिनायैयाव बेफोरबायदि जोबस्रांलांनो हमबाय बेनिखायनो जों बेखौ न'आव लाबोनानै आरामसो गय बागान दंब्ला गय बागानाव खाथाबना फैदो होदो नारिकलफोर दंबा नारिकल बिफाङाव खाथाबना दोनफै दुरुंजों नै थाम दाननि गेजेरावनो बियो रोदा सुगोन बेयावनो बाथाबना थागोन आरो नाथाय मानसिफ्रा सानो आरो बे जिनिसा बिफांखौ फोथैयो होननानै बिफांखौ बाथाबना फोथैयो होननानै नाथाय बिदि नङा आरो बे जिनिसा मोननै दं मोनसेया जाहैबाय मोनसेया फरास्रय मोनसेया जाहैबाय फरास्रय मोनसेया जाहैबाय उम बै फिफांखौनो बागथाबनानै बावनो बागथाबनानै बिनि रसखौ सोबनानै जानानै थायो आरो बेफोर जाहैबाय फोथैथारो बिफांखौ बे माबा मोनसेया जाहैबाय फोथैया बे फैथैयैआनो जोंनि थाखाय गोनां बिबार बारग्रा आरो जेराव अरखिद होननानै बुङो बा जों बियाद होनना बुङो बेफोरनो जोबोद समायना बारो बोथोराव बेनिखायनो जों बेफोरखौ बुथुमना लाबोयोबा जोंहा रांखान्थिनिबो मुलाम्फा जायो नोङो जेरावहाय दस्रा दस्रि साख्रि मावनानैबो खामायो नाथाय नैबे नों अरखिदखौ आबाद खालामोब्ला बाहायबो नोङो लाख लाखा थाखा लाख लाखा रां मुलाम्फा खालामनो हायो जेरैहाय बारसे अरखिद बिबार फानोब्लानो एक्स थाखानिफ्राय बा से रां सेजौ रांनिफ्राय थामजि बाजि रोजा रांसिम मोनो आरो बे जिनिसखौ जेरै थाइलेण्ड टाइवान बेसोरो बेबायदिनो खामायो थाइलेण्डनि मानसिफ्रा मालाय अरखिदखौ नायहोनानैबो रां मोनो बा रां लायो जानाय होनानैबो रां लायो फाननानैबो रां लायो मोनथाम लाइनजों बिसोरो रां लायो नाथाय जोंनि आसामाव जों मा खालामो बेफोरखौ सिनाय हायैयाव जों दानस्रांनानैसो गारजोबो जेरै जोंनाव खोफौ होननानै बुङो आसामाव मुं बिराद नामदांखा जों बेफोरखौ मा खालामो बिफां गिदिरफोरखौ दानफायबाथाय बेयो ओरैनो सेवलांबाय बा रावबो जोथोन लाला नाथाय बे जिनिसखौनो थाइलेण्ड टाइवान निउजिलेण्ड बा गुबुन कानट्रिफ्राव जोबोद जोथोन लायो फांसे बिफांखौ बायनांगौबा नों बे खोफौखौ से रोजानिफ्राय बा रोजासिम थायो आरो आं मिथिनायाव बांसिनबो जानो हागौ जेरैहाय खोफौ गुफुर एबा गोजा गुफुर आरो गोजाखौ मोननो थाङा जोंनाव दा नैबेयाव एसे गोमोहां बा गुफुरहां फाख्राखौ मोनो नाथाय बे गोजाथार आरो गुफुरथारखौ मोना गुफुराथ' ओरैबायदि दिमान गोनां दा जेरै जोंनाव नै आसामाव दं दा कक्राझार डिसट्रिकफ्रावनो नुला बायो नाथाय जों सिनाय हायैयाव बेफोरखौ दानफायना गारजोबो दा बुथुमबाय आं माखासे दङ दा बेफोरबायदिनो जोबोर दाम गोसा बांलादेशआव एसे मोनो खोमा अनलाइनयाव नुला बायो जेरै थाइलेण्डआवथ' नुनायानो जाया चाइनाफ्राव दं खोमा खिन्थु बारा नुवा अनलाइनफ्राव नुयो आरो बिसिनि इउटुब इउटुबफ्राव होनायफ्राव नुयो थिक जेरै बांलादेशयाव कय एकथा दङ बिसोरो अनलाइनजों फानो जोंनावबो आसामाव दं आरो जोथोन लानो हायैयाव बे जोबस्रांगोन बेनिखायनो जों बेफोरखौ बुथुमनानै दोननानै जोथोन लानाया जोबोद गाहाम आरो दा अरखिदखौ जों माबोरै गायनो होनोब्ला लाबोनानै साननै सानथाम न'आव दोनफैब्लाबो बेयो थैया एबा राना जोङो रोदाया बाराद्राय गोलाव गोलाव बा लाबोनानै गोलाव गोलावद्रायबा रोदाया बेखौ माखासे हास'नांगौ रोदाखौ हास'नानै दंफांआव खाथाबनानै दोनोबा बियो थाब रोदा हरसिनो आरो दंफाङाव खाथाबदो नोङो रोदा हरसानदिया एसे दै होबाय थादो दा बेखौ हा होनानै गायबा जानाय नङा बेखौ लांदाङैनो खाथाब दै स्फ्रे खालामबाय था बा दै सारबाय था अब्लानो मोजां जालांथारो आरो जेरैहाय रेपशटाइलस होननानै बुङो बेथ' जोबोर समायना बारो जोंनि आसामनिनो मुंदांखा अरखिद बेखौ लाबोनानै नों गय बिफांयाव खाथाबनानै दोनफै बिसिबां समायगोन बेनि बिबारखौ नों फालांगियारि खालामनोब्ला बारसे बिबारखौ फानोबा नों खमावनो जौसे रां मोनगोन बैसागुआव जेरै खानायाव खायो जोंनि असमिया बा आसामनि मानसिफ्रा मोसाग्राफ्रा थि बेबायदिनो बारसे बिबाराव जुदि नों जौसे रां मोनोब्ला नों हाजार हाजार फानोब्ला नोंहा बाहाय गोबां रां मोनगोन आरो आरो नों बेखौ फुलि फानायनानै फुलि बानायनानैबो फाननो हायो बेखौ नों फांसेयाव नों फिसा फुलियावनो नों थामजौनिफ्राय बाजौ रांसिम मोनगोन आरो नों गिदिर फानोबाथ' रोजा जोंसो खोथा से रोजा नै रोजा थाम रोजा बेबायदि दाम मोनो आरो बा बेसेन मोनो थिग बेबायदिनो जों जोथान लायोब्ला जों बाहाय अरगानिक एबा हासारनि दरखारानो गैया जों बेखौ ओरैनो बिफाङआव खाथाबना दोनफैबानो बेहाय नोङो दैबो होबाय थालाय नाङा मेसेङाव बांद्राय रानखावब्ला एसे सम सम दै सारना होब्लानो जायो बे समावनो बेजोंनो बेयो थांनानै थागोन आरो बिबार बारनोसै समाव बियो बिलाइया बांसिनानो सिरियो बे बिलाइया सिरिजोबनानैसो खायसे बिबार बारो जेरैहाय मुसाथाम होनो डेनदरियाम मसाथाम बेयो बिलाइया फ्राय सिरिजोबो बिबार बारनोसैबा बेखौ जोङो रानबाय साननो नाङा आरो बियो जेब्ला बिबारा सिरि बिलाइया सिरि जोबगोन अब्लासो बियो बिबार बारगोन आरो जोबोर समायना बारगोन बेबायदिनो जों मिथिंगाखौ समायनो हायो समायहोनो हायो आरो बेबायदिनो जों मिथिंगानि गाज्रि बारफोरखौ सोदांनो हायो बियो गाज्रि बारखौ बोना लानानै जोंनो गोदान बार बा अक्सिजेन बार होगोन बेफोरखौबो जों बानायलांनो हायो आरो